हेलो आइए प्रूफ के साथ आइए आधार कार्ड लेते आइएगा और जो टिकट मिलता है वोट गिराने के समय में जो मिलता है नाम पर्ची वगैरह वगैरह वोटर लिस्ट में जो नाम रहता है ना वो भी साथ में पर्ची काट कर दिए रहते हैं भाईजी लोग तो वो भी लेते आइएगा नहीं है तो आधार कार्ड ले लीजिएगा या वोटर आई डी कार्ड ले लीजिएगा आइए बूथ बूथ नम्बर पर भी आ चुके हैं लोग हाँ हाँ हाँ और हाँ ठीक है आइएगा यहाँ पर तो आधार कार्ड या अथी वोटर आई डी कार्ड लेते आइएगा ठीक बूथ नम्बर पर आइएगा तो सब बता देंगे कैसे कैसे गिराना है हाँ कौन सब सरकार को दे कौन कौन किसको देंगे हाँ अभी तो अच्छे हैं अच्छा अपना लोग का भी व्यवस्था किए हैं आपसे के लोग हाँ हाँ के हिसाब से ये अच्छा व्यवस्था भी किए हैं आ किसी लोग को इतना अच्छे से समझाए हैं कितना आगे निकाले हैं ठीक है उन्हीं को वोट देना है हाँ

अरे औरत को थोड़ा सा बहुत आगे निकाले हैं ना अभी बोलना भी सिखाए हैं बैठना भी सिखाए हैं देख हँसना बोलना भी सिखाए हैं हाँ तो दो दो हाँ तो तो राशन तो देख रहे ना राशन भी फ्री किए हैं राशन भी और उसी को देना है आइए ठीक है बूथ नम्बर कितना है हाँ हाँ सुनिए लीला दीदी देखते हैं ना गरीब आदमी को दो हज़ार भी देते हैं मोदी सरकार उसी को चुनकर के आइएगा इधर पेट जैसन रहता है ब्लू बटन रहता है उसको दबाइएगा हाँ ठीक है आइएगा तो हम बता देंगे आपको ब्लू बटन ठीक है आइए कल मिलते हैं ठीक